सुपौलक जलवायुके आहाँके एहिठाम तापमान सब रंगके आ तपशीत आ बाढ़ि रौद सबसँ सुपौल जिला जुझैत अछि एहिठाम गर्मियों अत्यधिक होइत छैक जाड़ोके अनुभव एहिठाम बहुत जादा होयत आ बहुत जादा होइत छैक आ बाढ़िके तऽ रौदी सुखाड़ तऽ होइते छै आ बाढ़ि आहाँके सबसँ बेसी एतय आबैत छै किया तऽ ई तिरहुतक क्षेत्र मे सबसँ छै जे तीन जगह सँ घिरल क्षेत्र ई आहाँके सुपौल जिला प्रथम मे अबैत छैक एहिठाम आहाँके कोशीकेँ सब तरह सँ घिराव छैक बाढ़ि आबै छै आ एहन नहि छै हमसब कोशी के बहुत सम्मानक दृष्टिसँ हुनका देखैत छियनि माँके समान कोशीकेँ माय हमसब कहै छियै रंग बिरंगक हुनका लेल एहिठाम पूजापाठ आयोजित होइत छै आ कोशी कछेर मे बसै वाला लोक तऽ अगर बाहर वाला लोक केओ कहि दै छै जे कोशी बिहारक शोक छै तऽ ओ सब तऽ लड़बाक लेल तैयार भऽ जाइत छैक अहीं बुझै छियै हमसब एतेक रहैत आहाँके कोशीके कछेर मे सहै छियै एतेक हमसब बाढ़ि पानि यऽ तऽ हमरा सबके एते नीक लागैया कएबेर एहेन होइ छै हुनका सबकेँ निवासी सबकेँ ने जे पुनर्वासके लेल सरकार कहै छथिन तऽ कहै छथिन कि ई क्षेत्र छोड़ि कऽ हम कोशी माय छोड़ि कऽ नहि जायब ई तऽ भेल आहाँके अहिठुमका किछु निवासीकेँ अनुभव छैक आ ओकर बाद जे अगर कहल जाय एहिठाम ने तऽ बाढ़ि बहुत बेसी आबै छै एहिठाम आ सबसँ बेसी हमरा जे अनुभव एहिठाम भेल बाढ़िकेँ समयमे आहाँके एक तऽ खानपान सबकिछु प्रभावित होइ छै आब तऽ बजारक भए गेलै तऽ लोक लए कऽ से राखै छै पहिलुका समयमे तऽ लोकसब आहाँके सुखौंती सब बना बना कऽ रखैत छलै अदौरी कुम्हरौरी मुरौरी चरौरी जे ओहि समयमे खायब परसौतीकेँ लेल तेल मरीच ई सब ओरियाबैत छलै आ एखनको आहाँके समयमे लोक तऽ बजारसँ लए आनै छै नावसँ चढ़ि चुढ़िकऽ लेकिन सबसँ दिक्कत होइ छै आहाँके अगर जँ केओ बीमार भऽ जाइ छै या ककरो प्रसवके समय अबै छै त बहुत दिक्कत होय छै अहिठाम ई चीजकेँ लेल कएटा आहाँके एहिठाम सँ बुझियौ जे मौतक सामना करऽ पड़लैया कएटा माय बिना बच्चा बिना मरि गेल छथि आ कतेक बच्चा बिना मायकेँ रहि गेलै जे बच्चा भेलै आ आहाँके येन केन प्रकारेण गर्भ दू चारिटा महिला मिल कऽ करबेलकै जेना तेना ओ महिला कऽ इन्फेक्शन भेलै संक्रमण भेलै या कतेको तरह सँ होइ छै या ओकर कोनो आहाँके एहेन सुसुर्षा नहि भेलै परसौतीकेँ जे ओ आहाँके ओकर मौत भऽ जाइत छैक कए जगहके बच्चा बीमार होइ छै तऽ बच्चा मरि जाइ छै तऽ सबसँ छै कि एहि क्षेत्र मे आहाँकेॅं एहि समयके लेल हमरा मुताबिक एकटा आहाँकेॅं एहन डॉक्टरी ओ उपलब्ध कराओल जाय एहेन डॉक्टरी व्यवस्था कयल जाय जे आहाँके चलके रूप मे मने चलैत हुए या एहन होइ जे तुरत मने ओहि समयमे तऽ ओ सब इन्टरनेटो सँ आहाँके कनेक्ट रहै नहि छै फ़ोन मोबाइल या ई सब चीज कहबै या बिजली तिजली सब कटि जाइ छै तऽ ओकरा सबकेँ लेल एहन व्यवस्था होइ ने जे किछु दिनके लेल जे ठीक छै एहन आश्रय स्थल बनायल जाय या एहेन केंद्र बनायल जाय जे एहि तरहक छथिन बुढ छथिन बुजुर्ग छथिन बच्चा छै या ई छै जे किछु दिनके लेल जे ओ सब नहि एबाक लेल चाहैत छथिन तऽ किछु दिनके लेल हुनका सबके लेल जे एक आश्रम बनायल जाय जे ओतबा दिन सँ ओ रहय आ ओहिठाम सब सुविधा लैस होइ ओहिमे आहाँके खानपान चिकित्सीय जे आहाँके जीवनकेँ मूलभूत सुविधाकेँ संग संग आहाँके ओहिठाम चिकित्साकेँ पूर्ण व्यवस्था होयबाक चाही एहिठाम आहाँके बाढ़ि एलाके बाद सीपेजो एरिया मे पानि बहुत आबैत छै साँप बड्ड भागि कऽ आबैत छै आ एहिठाम साँप केँ दंश सँ या साँप कटबा सँ बहुत मृत्यु दर होइ बढै छै अहिठुमका एना कऽ सरकारी ग्राफ सेहो देखायल गेलैहं लेकिन हमरा जे अनुभव यऽ हम अपने गाँव मे देखलियैहं जे हमरा सामनेमे कते हमर दोस्त संगी जे छोट छल तकरो सब के साँप काटि लेलकै आ ओ सब मरि गेलै तऽ एहिठाम साँपक लेल कोनो उपयुक्त आहाँके विष साँपक विषक लेल कोनो उपयुक्त दबाइ नहि भेटैत छै एतय कोनो व्यवस्था नहि छै अस्पताल छै लेकिन व्यवस्था नहि छै डॉक्टर नहि छै तऽ एहि सबकेँ पर ध्यान देल जाय ने तऽ सुपौल जिलाके लेल एक बहुत नीक रहतै आ सुपौल निवासी अपनाके एक भारत बढैत भारत मे उभरैत भारत मे अपना के एकटा चमकैत नागरिक बुझितै एकरा लेल हमर बहुत ई एहि आ हम सबसँ सरकारसँ या स्वयंसेवी सबसँ ई जरुर मिनती करबनि निवेदन करबनि हुनकासँ आग्रह करबनि जे एहिपर जरुर ध्यान देल जाउ जे एहिठुमका मृत्यु दर किछु कम हेतैक